جی ہاں ایک بار میں نے ایک کپڑے کا پروجیکٹ تیار کیا جس میں کٹنگ کے دوران تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مکمل ڈیزائن متاثر ہو گیا شروع میں کافی پریشانی ہوئی لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور دوبارہ صبر سے کام لیا میں نے غلطی کو کور کرنے کے لیے ایک نیا ڈیزائن سوچا اور تخلیقی طریقے سے اسے بہتر بنایا اس تجربے سے میں نے یہ سیکھا کہ غلطیاں سیکھنے کا حصہ ہوتی ہیں اگر ہم پرسکون رہیں اور مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ہم نہ صرف مسئلے حل کر سکتے ہیں بلکہ پہلے سے بھی بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں یہ تجربے میرے لیے بہت سبق آموز رہا اور میرے اعتماد میں اضافہ ہوا جس سے نہ کہ میں یہ سمجھ پائی کہ ہمت کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی